नई टेक्नोलॉजीअ जे अचण जे करे तमामु सुहिणियूं सहूलियतूं थी वियूं आहिनि जीअं अॻे पहिरीं लेंड लाईन फोन हुंदो हो असां जंहिंखे फोन कंदा हुआसीं अॻरि हू घर में न हूंदो हो त असांजो हुन सां ॻाल्हाइणु न थी सघंदो हुयो पर हाणे मोबाइल अचण जे करे ॾाढियूं सोलूहतियूं थी वियूं आहिनि असां फोन कयूं था ॻाल्हाए था सघूं न्यापा ॾेई था सघूं ऐं फोन ते असां शयूं ख़रीद करे था सघूं ऐं फोन ते असां फोटो कढी था सघूं ॿियनि खे फोटो मोकिले था सघूं अॼु हुन ते मिटी माइटियूं बि फोन ते थी थियनि हुन में ॾिसनि था छोकिरो छोकिरी हिक ॿिए सां ॻाल्हाइणु था पिए हिक ॿिए खे पंहिंजी एड्रेस ॾियनि था मिलनि था वरी पोइ घर वारा हुननि जो फ़ैसिलो करे हुननि जी शादियूं सेट कनि था पर हिन में ॿारनि खे सॼो वक़्तु मोबाइल हथ में हुजण जो ॾाढो शौक़ु थी वियो आहे ऐं मोबाइल जे करे हो पंहिंजे पढ़ाईअ ते थोरो ध्यानु घटि था ॾियनि कम्प्यूटर अची वियो आहे कम्प्यूटर में असांखे एॾियूं सहूलियत आहे अॻे हेतिरा पेपर्स वर्क कंदा हुआसीं पर हाणे कम्प्यूटर अचण जे करे असां कम्प्यूटर में नतीजो ठाहे था सघूं ऐं ॿारनि खे घरु वेठे सभु कुझु मिली थो सघे ऐं हिन खां सवाइ असां ऑफिस में पेपर मोकिलणा आहिनि त उहे बि मोकिले था सघूं कम्प्यूटर सां ऐं ॿियूं बि ॾाढियूं सहूलियतूं अची वियूं आहिनि असां टिकेट बुक करे था सघूं मोबाइल सां ऐं बैंक जो कम बि करे सघूं मोबाइल सां सभु कुझु सहूलियतूं थी वियूं आहिनि पक तकलीफ़ इहा आहे जो ॿार सॼो वक़्तु मोबाइल खणी वेठा आहिनि हिन जे करे हुननि जे पढ़ाईअ ते हुननि जे हेल्थ ते कंहिं महिल हीअं वेहनि था टेड़ा मेड़ा कॾहिं पुठीअ में सूरु आहे कॾहिं मथे में सूरु आहे त हिननि ॻाल्हयुनि खां बचण जे लाइ हुननि खे असां कोशिश कयूं था